आइ काल्हिके मजदूरमे की हेतय आइ काल्हिके एलय हइ ने सोन भादोके समय एलय तऽ रोपनीके समय एलय एनअऽ जे मजदूर ई काम करय छै मजदूरीवला काम काम करय छै तऽ रोप करय लए जेतय तऽ सब गोटे विचारतय विचारिके जेतय धान रोपय लए इएह ने मजदूरी भेलय तऽ जतने सकते उतने ने करतय मजदूर सब कोना जेतय धान रोपय लए सीजनके समय छियै तऽ एक महीना डेढ़ महीना अहिना काम कए लेतय धान रोपनीके तब अपन अपन घर जेतय एतय रोपिके धान तऽ धान भए जेतय अथी चलय चल घर भए गेलय घर एलय तऽ अपन नहा सुनी कपड़ा तपड़ा हेन तेन सब चीज खिचनाइ फेर अपन खाना आओर बनेतय फेर खाना आर बनाके जाके सुततय आराम करतय भए गेलय